असें ई मतलब कि असें ई दिक्खना चाहि्दा जेह्ड़ी साढ़ी हेल्थ केयर ऐ मतलब कि साढ़ी स्वास्थ्य ओह् ठीक कि'यां होंदा ऐ जेह्ड़े साढ़े ग्रंथ बिच लिखे दा साढ़े ग्रंथ बिच एह् बी लिखेदा ऐ कि असें मतलब कि घरै दी रुट्टी खानी चाहि्दी असें बाह्र दियां चीज़ां घट्ट खानी चाही दियां असें मतलब कि ध्याड़ी दा अट्ठ लीटर पानी बी असें पानी बी शैल ठीक ठाक पानी पीना चाहि्दा कम से कम असें ध्याड़ी दा अट्ठ लीटर पानी पीना गै चाहि्दा ते खड़े होइये पानी नेईं पीना चाहि्दा ते खड़े होइये पानी नेईं पीना चाहि्दा ऐ असें बैठियै म्हेशा पानी पीना चाहि्दा रुट्टी खंदे मौके ई असें पानी दा अपना ध्यान रखना चाहि्दा तुसें घट्ट पानी पीना चाहि्दा ऐ पर असें त्रैऽ टैम रुट्टी खानी चाहि्दी ऐ सबैह्रे सबैह्रे अगर असें कोई बीमार जां किश बी होऐ नेईं बी होऐ बीमार ते असें तां बी सबैह्रे शामीं सैर उप्पर जाना चाहि्दा ऐ हून बाकी अगर असें दिक्खे जा ते साढ़े ग्रंथ च एह्बी लिखे दा कि असें मतलब कि गैसी चीज़ां घट्ट खानी चाही दियां मतलब जेह्ड़ी हीटर गैस च बनी दियां होन ओह् घट्ट खानी चाही दियां असें चु'ल्ली दी रुट्टी जादा खानी चाहि्दी जेह्ड़ा लोक फुलका बनांदे न चु'ल्ली असें जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोक न अज्ज बी इ'नें चीज़ें दा इस्तेमाल करदे न कि ग्रांऽ दे लोग न जेह्ड़े चु'ल्ली फुलका बगैरा बनांदे न बगैरा बगैरा उं'दी सेह्त ते ओह् शैह्र दे लोकें कोला जादा ठीक होंदी ऐ जेह्ड़े शैह्र दे लोग न ओह् जादा बीमार बगैरा रौह्ंदे क्योंकि उं'दे उ'त्थें बड़ा ई ओह् ऐ कम्म बगैरा ओह् मतलब कि उ'नें ध्यान निं होंदा ऐ कि उ'नें केह् खाना बाह्र दियां चीज़ां बी बड़ी खंदे रौह्ंदे न वट् जि'त्थें ग्रांऽ होऐ ते ओह्दे च ऐसा निं ऐ ओह जादा घरै दी चीज़ां खंदे न मतलब कोई बी चीज़ होऐ घर उगांदे न उसी घर ई बनांदे न ते जेह्ड़ी साढ़ी सेह्त ताहीं बड़ी ठीक ऐ असें ई इ'यै कोशश करनी कि जादा कोला जादा असें अपने घरै दियां चीज़ां क्योंकि बाह्र दियां चीज़ां बड़े सारे केमिकल बगैरा बड़ा किश होंदा जेह्ड़े साढ़े इस स्वास्थ ताहीं ठीक निं ऐ अगर अस रोज़ सबैह्रे सैर करें रोज़ सबैह्रे शामीं सैर करने जेह्ड़े साढ़े साढ़ी सेह्त मतलब कि ठीक रौह्नी ऐ साढ़ी अस मतलब की शरीरी रूप च ठीक रौह्ने दिमाकी जेह्ड़े मेंटल हेल्थ ऐ ओह् बी ठीक रौह्नी ऐ असें ई अगर रोज़ योगा बगैरा सारा किश करना चाहि्दा अस सबैह्रे सबैह्रे उठियै असें पानी पानी पीना चाहि्दा ऐ होर दवाइयां अगर अस दिक्खेआ जान ते दवाइयां दे अगर जि'न्नी दवाइयां खाह्गे अस उ'न्ना होर बमार होना वट् अस अगर असें अपनी सेह्त दा ध्यान रखना अस एक्सरसाइज़ बगैरा करचै अस पानी पूनी सारा किश ठीक चीज़ां शैल चीजां खाह्चै बाहर चीज़ां घट्ट करूचै असें मतलब ठीक ई होई जाना फ्ही अपना सेह्त दा ध्यान रखना चाहि्दा कि असें बाह्र दियां चीज़ां घट्ट खानी चाही दियां ते जेह्ड़ी साढ़ी घर बनी दियां चीज़ां होन असें उ'नें ई जादा खाना चाहि्दा इ'यां ते लोग अज्जकल बाह्र दे जादा खंदे न वट् कुदै कुदै असें ई एह्बी दिक्खना चाहि्दा कि जेह्ड़ियां इ'न्ना जादा तेल निं खाना चाहि्दा असें लोकें अज्जकल आखदे जादा बीमार आखदे गोड्डें पीड़ां बगैरा बगैरा सिर पीड़ उं'दा सारें दा इ'यै कारण ऐ कि जेह्ड़ा अस बाह्र दियां चीज़ां खंदे जो असें नेईं खानी चाही दियां जि'यां चु'ल्ली दी रुट्टी होई ऐ गैस दी रुट्टी होई लोग लकड़ियां बगैरा असें दुद्ध बगैरा पीना चाहि्दा होर बी बहोत सारी चीज़ां होंदियां न जेह्ड़ियां अ अज्जकल लोग ते करदे निं हैन वट् फिर बी असें करना चाहि्दा कि साढ़े अ शरीर जेह्ड़ा कि मतलब कि किश बी होऐ ते असें सैर बगैरा करो जां फिर कुछ बी करो यार अगर अस बोलदे कि लोग अज्जकल आई जाई असें डॉक्टर बगैरा बी डॉक्टर बगैरा बी आखदे कि तुसें सैर करने जाओ यह वो पर लोग एह् साढ़े ग्रंथें च बी लिखे दा ऐ कि असें रोज़ सैर करने चाहि्दी सूरज गी आखदे अगर अस पूजा करचै पूजा करना बी इक मतलब कि बड़ी इक ओह् आखदे कि एक्सरसाइज़ गै होंदी ऐ अगर अस बी करचै साढ़ा जेह्ड़ा मन ऐ नुहाड़े कन्नै शांत होंदा साढ़ा मन शांत होगा ते अस साढ़ी ऑटोमेटिकली साढ़ी पूरी आत्मा शांत होई जानी ऐ ते करना चाहि्दा